असांखे शादीअ में अलाई मज़ो ईंदो आहे असां इलाही पहिले खां तयारी शुरु कंदा आहियूं और सभी सां मिलंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहियूं और डांस कंदा आहियूं सिंधियुनि गाननि ते डांस करणु असांखे अलाई सुठो लॻंदो आहे जीअं दमादम मस्त कलंदर थी वियो हो जमालो थी वियो डांडिया खेॾणु असांखे ॾाढो वणंदो आहे